आं सिगां टाइमाव आंनि बिब'जोंनो सोलोंदोंमोन आंनि बिब' दङ'मोन आंनि देरसिन ओमफ्राय आङो थाखो थाम थाखो थाम मोननायनिफ्रायनो आङो ओंखाम संनाय सोलोंजेनदोंमोन मानोना जोंहा बै समाव एसे मावनानै जाग्रानि न'खरमोन बेनिखायनो मावनानै जानानै फरायसालियाव थांनांगौ जायोमोन ओंखामखौ आङो आब'जों सोलोंजेननायाव गिबि सानखालि बेलासियाव संदोंमोन ओमफ्राय आङो आंनो आब'आ खोन्थायाखैमोन ओंखामखौ माबादि सङो ओमफ्राय बिनि थाखाय संनायखाय खोन्थायिखाय आङो गावनो होनानै दै होनानै संदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो ओंखाम संनायनि दै होनायाव आंना थोजासे जायाखैमोन बिनिखायनो आंनि ओंखामा मोजां रोखोमै मोनाखैमोन ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय आङो जेब्ला बे टाइमाव आंनि ओंखाम संनाया सेथि दिनखालि गाज्रि जानायाव आङो नेक्स्त दिनाव सानसुनि ओंखाम जानायखौ संफिननाय संफिनबाय बेनिफ्राय संफिननाया व आङो गोसोखांबाय थांनाय मोनाबिलि दिनाव आंनि संनाया जायाखैमोन माने दैया इसे खम जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ आङो आंनि बिमानियाव आइनियाव सोंनानै सोंबाय आइया बुंबाय ओंखामा दैया खम जादों इसे बिनिफ्राय बांसिन होनानै सङोब्ला ओंखामा मोजांसिन जायो होननानै बुंबाय बिनिखाय आङो ओंखामखौ आइनि बुंनाय बायदियै दैखौ होनानै संनायाव आंनि ओंखाम संनाया मोजां जाबाय बे दिननिफ्रायनो आङो ओंखाम संनायखौ रोंबाय ओंखाम संखांनायनि संनानै रोंखांनायनि उनाव आं ओंख्रि संनायखौबो सोलोंजेनबाय आइनियाव सोंनानै सोलोंजेनबाय आब'वाबो आंनो मोजां मथ' खोन्थानो रोङैखाय आं आंनि आइनियावनो सोंनानै ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै सङो बेखौ सोलोंजेनाबाय आरो आं फार्स्त टाइमाव ओंख्रिखौ माने दालि जहल बा लाब्रा बायदिसिनाखौ आङो संनो रोङाखै आङो बिदिनो आलु फाजा बा माबा आलु फाजाखौ संबाय संबाय हानानै एवजेनबाय आलु फाजाखौ एवनो रोंजेनबाय आइनि खोन्थानायजों आइनि फोरोंनायजों बेनि उननिफ्राय लासै लासै आं जेब्ला समा बारलांबाय थानायजों आइनि फोरोंनायजों आङो ओंख्रिफोरखौबो लासै लासैनो सोलोंनानै रोंलांदों आरोखि मोनफ्रोमबो ओंख्रिखौनो